हैलो अंजी भी तुस केह् करानी आं अच्छा अच्छा में तुसेंगी आक्खेआ नी असें घुम्मनै गी जाना बाहर ते आं ते हून तुसें कुद्धर जाना ते कुत्थें शैल जगह घुम्मनै गी जाह्चै आं ठीक ऐ ठीक ऐ बाह्वे चली जाह्गी घुम्मनै गी बाकी ते रुट्टी घरा लैगी नी बनाई ओड़गी नी रुट्टी घर अच्छा अच्छा तां ठीक ऐ भी त्यार होई जायो जेल्लै अंऊ आह्गा ते चलगै किट्ठे जनें ठीक निं ऐहीं होर केह् केह् घुम्मनै ई जां छड़ा उद्धर गै घुम्मना एह् अच्छा अच्छा ते तां भी केह् आक्खदे तौले कम्म करी लैयां फिर जेह्ड़ा घरा कम्म होंदा आं ते इंया बी शैल रुट्टी बनाने होने तुस आं शैल रुट्टी बनाने होने रुट्टी लेई जाह्गे ते बेहियै खाह्गे कन्नै उत्थें बैठियै नज़ारे दिक्खगे घुम्मगे सबेरै निकलगे ते भी रातीं बेल्लै गै आह्गे घुम्मी घाम्मियै आं ते भी उत्थें बी चलगे पत्नीटॉप बी चलगे उत्थें बी शैल जगह उत्थें भी घुम्मी आह्गे उत्थें जाह्गे तां ठीक ऐ नी ते स्हेई रौह्ना तां अच्छा ठीक ऐ भी